आं जेब्ला स्नि बोसोर जायो अब्ला आङो आलायारन होननाय मोनसे बर' सावथुनखौ नायनो मोननाय जादोंमोन बे बर' सावथुनाव आं ओरैबायदि नुनो मोन्दोंदि बर'नि संसार जानाय दुखु जारला मोननांनाय सहायनांनाय आं बेफोरखौ गासैबो नुनो मोननाय जादों आरो माहाजोनफोरा गोरिबफोरखौ माबोरै नासयनो हायो नासयो बेखौबो आं नुनो मोन्नाय जादों फावखुंगुरनि बेलायाव आं आराय' आलायारनाव नुनो मोननाय जादोंदि बेफोरबायदि माहाजोना गोरिबखौ नासयनायफोरखौ आं नुनो मोननाय जादों आलायारन सावथुनाव आरो आं बे माबायावनो सावथुनाव नुबावदोंदि गोदाव सोराव हाग्रा सिफायनानै हादानाव संसार जाहैनाय जोंनि बर'फोरनि आखल आखु सैनांनाय आरो फैफिननांनाय बेफोरबायदि आलाय सिलाय संसार जानायखौबो आं नुनो मोनदों आरो दिनैसिमबो जों मोगथांआव नुनो मोनदोंदि जोंनि बर'फोरनि संसार जानाया बेफोरबायदि हादानाव थांनायाव दोनैसिमबो गोदाव सोराव जानांनाय जोंनि बर'फोरनि संसारखौ आं नुनो मोनगासिनो दङ आरो नुबावदोंदि सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनायनि बेलायाव मा बायदि दुखु खस्थ सहायनांगौ जायो बे सहायनायनि गेजेरजोंनो फावखुंगुर गोरिबा थांखि लानानै मोनसे मोजां हाबा मावनानै उनाव गावनि मोजां मोननाय बै माहाजोननि फिसाजोखौ गो मोजाङै जुलि लाफैनो लाफैफिनो हायो आं बेखौ नुनो मोननाय जादोंमोन